जी हमारे यहाँ ऐसे कई सारे हमारे क्षेत्र के आस पास कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लेंडमार्क हैं जेसे कि क़िले मंदिर और कई सारे स्मारक भी है मैं वहाँ पर गई भी हूँँ हमारे यहाँ जो ताजुल मस्जिद है वो हमारे वो मतलब हमारे भारत की हमारे भोपाल की सब से बड़ी ताजुल मस्जिद है जहाँ पर पहले एक राजा का राज हुआ करता था लेकिन अब वो मस्जित बना दी गई है बहुत बड़ी मस्जित है वो वहाँ पर सभी लोग एक साथ मिल कर वहाँ पर दुआ करते हें साथ ही वहाँ पर नमाज़ होती हे तीन दिन का इज्तिमा लगता है तो दूर दूर से बहुत सारे लोग वहाँ पर नमाज़ के लिए दुआ पढ़ने आते हैं ओर सभी एक साथ वहाँ पर दुआ पढ़ते हैं पूरी की पूरी मस्जिद भर जाती है मस्जिद के बाहर तक लोग दुआ पढ़ने के लिए लाइन लगा कर बेठे रहते हैं और अभी हाल ही में दिसम्बर में वो दुआ का तीन मतलब दुआ पड़ने के लिए अभी तीन दिन का इज्तिमा लगने वाला हे जिस के लिए बड़ी संख्या में बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर ताजुल मस्जिद में आने वाले हें और यहाँ पर कई सारे ऐसे मंदिर भी हैं और कई ऐसे क़िले भी हैं जैसे कि मंदिरों में हमारा जैन मंदिर ले लीजिए या लक्ष्मीनरायण मंदिर ले लीजिए ये सभी कई पुराने क़िले हैं जो बहुत टाइम से बने हुए हें और बहुत पुराने हैं